आंनि सोमोन्दै आं ब्रै नं देहेरा गामिनिमोन थाखो जिसिम फरायदोंमोन बेनि गेजेरावनो मोजां मोनलायनानै आंनि मोजां मोननाया लाना फैनानै आं फरायनो मोनासै लोगोसे आंनि बिमा बिफायाबो आंखौ गोबां अनोमोन अन्नायनि गेजेरजोंबाबो बिसोरनि अन्नायखौ आं लाखिनो हायासै गेजेर ससेयावनो हाबा जाना होनानै जोङो दा मोजाङैनो दङ लोगोसे बेनि गेजेरावनो हौवा हिन्जाव अनलायनानै फिसा फिसौ गथ' सासे दङ गोबां अनलायो अनलायनायनि गेजेरजों दा जोङो मोजाङै मोजां दङ आङो न'नि खामानि मावनानै सामफ्रामबो थानांगौ जायो जि जोम सुनाय गथ' ग'थायनि हौवानि खामानि मावनानै थां खामानि मावनो थांबोला ओंखाम ओंख्रि संनानै जाहोनांगौ जायो संनायनि टाइम बा संनांगौ जानायनि टाइम बाथाय जाहोनांगौ जायो

दा हौवानि न'आवनो थायो